कायद्याच्यो समस्या तुमी कश्यो सोडयतात तुमी कायद्याचे समस्या जमनी संबंदी किजिलां कुटुंबीक बाबी येणावळ रीण बी सोडोवपा खातीर कोणा कडेन वतात